اگر مجھے اپنی تصویروں کے ذریعے ہندوستان کو دکھانے کا موقع ملے تو میں ہندوستان کے مختلف جگہوں کی تصویروں کو ایک تصویر میں جمع کرنے کی کوشش کروں گا جیسے کہ ہندوستان کے راشٹر گان قومی ترانے میں جن جن جگہوں کا جن پرندوں کا اور جن چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے ان سب کے فوٹو کو لے کر ایک فوٹو میں جمع کرنے کی کوشش کروں گا یا کوئی ایسی جگہ ڈھونڈوں گا جس جہاں ایک ہی فوٹو میں وہ ساری چیزیں نظر آنے لگے اس طرح سے میں ہندوستان کو تصویر میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا